आंनि सेकेन्ड प्रडाका जिन्स लंपेन्टमोन आरो एक्सपिरियेन्सयाथ' जोबोत गाज्रियानो मानो होननानै बुङोब्ला आंनि दिनैसिम लाइफाव बयनिफ्रायबो बेफोरबादि अन्लाइन अर्डार खालायनायाव बयनिफ्रायबो माने गाज्रिसिन प्रडाक सौफैनायानो जाबाय बे जिन्स लंपेन्ट

जोबोद गरम जायो बे लंफेनखौ गानोब्ला जोबोद गरम मोनो आङो आरो बेल' नङा मा होननानै बुङो बेखौ मोने खालाराबो खनसे सुबानो खनसे सुबानो जोबोद माने खारो आरो ना बे खालारा मोजां जेबो मोजांखौनो मोनाखै आं बेनि थाखायनो आं बे जिन्स लंफेनखौ आंनि माने माखासे बस्थुफोर बायनायनि गेजेराव बयनिफ्राइबो माने मोजां नंसिनै मुवा हिसाबै आं दा मानिनानै लानाय जायो